फुटबल गिबि आं गेलेजेन्नायानो फुटबल उन्दै प्राइमारि जेब्ला फरायदोंमोन आङो बे प्राइमारियावनो प्राइमारि लेभेलनिफ्रायनो फुटबल गेलेनायखौ आं गेलेबोदों बेबायदिनो मास्टारफ्राबो एबा जोंनि फोरोंगुरुफोराबो जोंखौ बै स्कुलजों बै स्कुलजों लांलायनानै गेलेहोयोमोन आरो फोरोङोमोन बिदिहाय जेब्ला जों आं प्राइमारि लेभेलाव थायो बे समावनो आं गोबां जायगायाव टिसारफ्रा लांनानै आंखौ गेलेहोदों गेलोहोदोंमोन थिग बिदिनो फैयै फैयै आं देरनानै जेब्ला जल' जा सेंग्रा जायो होमबाना बे फुटबल गेलेनायखौ आं बांसिन अमबागाव क्लाब जानानै गोबां जायगायाव गेलेबोदों आरो बिदिनो बहुथ गोबां आंनि लोगो गेलेग्राफोरजों आं थुलुंगा मोनदोंमोन आं फुटबलल' गेलेयाखै बेबायदिनो आरो आं भलिबलबो गेलेयोमोन भलिबलावबो आं फ्राय क्लाबजों गोबां जायगायाव गेलेदों बेजों लोगोसे क्रिकेटखौबो जों क्लाबनि जानानै जों सिगां गेलेदोंमोन दा बैसो जानाय लोगो लोगोनो आं बेफोरखौ गासैखौबो नागारजोब्बाय थुलुंगाखौथ' बहुथ मोनदोंमोन गेलेनायखौ थिग आरो जोंनि गेलेनायनि मादाव जोंनि ट्रेडिशनेल गेलेनाय बर'नि बाथा गेलेनाय मारबल गेलेनाय आरो घिला गेलेनायाव आं गासैयावबो साखा फारामोन मारबल गेलेनाय समाव आंजों फ्राय लोगोफोरानो गेलेनो गियोमोन मानोना आं बिराथ गोजान गोजानाव थानाय मारबलखौनो गावहरनानै फोनांहरनो हायोमोन ओंखायनो आंजों जिद नांनो बायोमोन थिग बिदिनो बाथा गेलेनायावबो आं जि साइटथिं जादों बे साइटनि साइटआ जेब्लाबो जिखिखायोमोन होन्नानै बयबो आंखौ गावबागाव दोलोआव लायोमोन आरो बिदिनो घिला गेलेनायावबो आखा फाखामोन घिलाया गावस्रा लायोमोन गावनायानो गेलेनाया गावस्रालायबाला बैसोरनि आंनि जोंजों एगेन्स्त गेलेनायफ्रा खोब रागा जोङोमोन मानो एसेबां गोसा गावनांगौ बिदि बिदि ओरै होन्नानै बिदिनो गासै खेलाखौबो आं उन्दै समनिफ्रायनो फ्राय गासै खेलाखौबो आं गेलेबोगासिनो दङ दाबो बैसोआ थानायमोनब्ला खोब इन्टारेस्ट दङ गासै खेलायावबो आं दाबो हेफाजाब होयो फुटबलानो जा भलिबलानो जा बाथा गेलेनायानो जा घिला गेलेनायानो जा बा मारबल गेलेनाय जेखिजाया गेलेनायावनो आं जेराव गेलेयो बेयावनो गथ'फोरजों थांफानानै गथ'फोरखौ इसे पराम'र' होयो आरो बुङो जे मोजां गेलेनानै मोजां माबा जानांगौ नाथाय दानि जुगाव गेलेनाय आयदाफ्रा फ्राय सोलाय सोल' जालांजोब्बाय जों जेब्ला गोदो फुटबलखौ गेलेदोंमोन होमब्लाना जोंनि आखाइयाव नांबोला नैबे आखाइ बे आखाइ गुथे आखाइयाव नांब्लानो हेन्द बल जायोमोन खिन्थु दानिया डायरेक्ट हेन्द बल बै नैबे फाफ्लिखिनियाव नांबोला हेन्द बल लाला बिदि सोलायनाय नुबाय आउट गारनायावबो बहुथ सोलायनाय नुबाय आरो बे पेनालटि जोनाय बेफोरावबो सोलायबाय आरो जायगाफोरखौ एसे सोलाय सोल' गेलेनाय जाबाय थिग बिदिनो भलिबलावबो सोलायनायखौ आं नुनो मोनदों सिगां अवान साइद अवान साइदल'सो पयेन्ट लायोमोन दानिया मोन्नैथिंबो दोलोआनो समान समान पयेन्ट मोनलांनाय जाबाय आरो डिसाइदिं साइद जाना होबाय भलिबलाबो आरो बेनिफ्राय जों गेलेनाय समाव जिबा जिबाल' गेलेयोमोन भलिबलखौ दायो नैजिबा खेब नैजिबा गेलेनाङो बुनाय बिसिंना बेथिंबो थिग माने नैजिबायाव गेम जायो अवान गेम सिगां फिपटिनआव जायोमोन बिदिनो जोंनि गेलेनाय सोलाय सोल'फ्रा जों थानायावनो गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों खिन्थु दानि आरो बे जों दायो बाथा गेलेनायखौ जोंनि गथ'फोरखौ नुयो लावखारफोरखौ नुयो सेंग्राफोरखौ नुयो बिसोरबो दानिया बाथा गेलेनायखौबो इसे सोलाय सोल' खालामनानै जाय बुना हरदोंमोन सिगां जोङो बे बे बेटदोंसो बेटदोंसो सुयोमोन बे बुग्रा बेटजोंसो दानिया आइथिंजों सुग्रा जाबाय बै बाथा औवा ससेखौ बुखारना हरनायसिम लायनो थाखाय आगानजों सान्नानै पयेन्ट लायोसै आरो दानिया बे बाथा गेलेनायाबो घिलानियाबो दानिया पयेन्ट जाबाय एक दुइ थिनि बिदि जालांबाय सिगाङावबा जोङो मोनसे हाबोला मोनसे घिलासो मोनोमोन दा घिलानि अनगायै घिलाखौ होआलासेनो दायो पयेन्ट हिसाब होनानै बे पयेन्टआव जाय जिखिगोन बेखौनो माबा मोनसे प्राइज होनायबादिसो खालामोसै बिदिनो दानि जोंनि गामि लेभेलफ्रावबो फुटबल खेलाफ्राव गोदोनि बायदि सिल सोरनिबा मुङै होनाय दा बेफोरबो गैला दानिया खालि ट्रफि जाजोब्बाय फैसासो होयोसै ट्रफिजों लोगोसे फैसा नोगोद नोगोद हरफायो आरो दा बिदिनो बहुथ गोबां गेलेबाय गेलेनायनि बिथोनाव जोंनि समाव खोब मोजां मोन्नानै आं सानोमोन मानो होनब्ला जोंनि हरिसिंगा एरियायावनो गोबां गेलेग्रा दङमोन आं बिसोरजों गासैजोंबो फ्राइ गेले गेलेजाबनो मोनबोदों आरो बिसोरजों थाफानानै बहुथ रोखोमनि आयदाफोरखौ आङो मिथिनानै मोनदोंमोन दा जियानो दाजाथों मानो दानि जुगाव गेलेनाय आयदाया जोंनि देहानि थाखाय जोंनि इयुन जिउखौ दानो थाखायबो गोबां सहाय खालामनो हानाय जाबाय गोदो जों गेलेदोंमोनब्लाबो जोंनि समायाव जों इसिबां मोजां मोजां गेलेदोंमोनब्लाबो दा जों गेलेनायनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय जेबो सुबिदा जों मोनाखैमोन आरो जोंनो होआखैमोन होआमोन खिन्थु दानिया बे मोजां गेलेनायनि गेलेग्राफोरनो गोबां बेसेन गोबां बायदिसिना जब होनानै थिसन्ना लानाय बिदि सोलायलांबाय थादों आरो इयुनहालागै बेसेबां सोलायलांगोन बेखौ आं नुलांबाय थागोन आरो नायलांबाय थानोबो मोनगोन दिनैनि जुगाव बल गेलेनायानो जा भलि गेलेनायानो जा बा क्रिकेट गेलेनायानो जा जायखि जाया खेलायानो बेसेन गोसा जाजोब्बाय ओंखायनो जोंनि दिनाव बल गेलेनो थाङोब्ला भलिबल गेलेनो थाङोब्ला आइ आफाया जोंखौ बादा होयोमोन ओइ थांनो मोना बल गेलेब्ला आइथिं आखाइ लोरियो निसा जायो दुखु मोनो ओरै होनोमोन बिदिखायनो जों गोबां खेला गेलेदोंब्लाबो खिन्थु आं खनसेबो बिदि दुखु मोनफेरासै जिखुनु खेला खारनायावनो जिखुनु बाहागो लानायावनो आं जेरावबो जेबो मोनथायाखिसै दा जोंनि गेलेनाय सोलाय सोल' जानायनि थाखाय गोबां जायगायाव गोबां स्टेडियाम बानायनानै खेला फोथार बनायनानै दा बिदिनो गेलेग्रा मुवाफोरखौ लाबोनानै गेलेहोग्रा जोंनि गेजेराव ओंखारदों दायो क्लाबफोरा लाबोयो गामि गामि गथ'फोर मोजां मोजांफोरखौ जेरै लिंहरनानै गेलेनाय आयदानिफ्राय गेलेहोनानै सायखनानै गुबुन जायगा गुबुन माबाफ्राव क्लाबफोराव गेलेायनि खाबु होदों जोंनि जिनावबो बेबायदि जुदि खाबुआ थानायमोब्ला जोंबो सासे गेदेर फुटबलार आं जानो हागौमोन होन्नानै आं गोसोआव सानोमोन आरो दाबो सानो आङो आं दाबो मालायनि फुटबल जोनाय भलिबल गेलेनाय बा क्रिकेट बेफोरखौ जों गामिनि मानसिफोरखौ आं दाबो साबजाया कारन जों जेरै जोयोमोन जों जेरै खानोमोन जों जेरै गेलेयोमोन बेनिख्रुइ बहुथ नारबासआव घेमेलिया हुर लानानै गेलेग्रा ओंखारदों दा बेबायदिदों जेबो डेभेलप जाया होन्नानै आं सम सम फिल्दआव थांनानै गेलेग्राफोरखौ गथ'फोरखौ परहा मरह' होयो थिग बिदिनो बे दा उन्दै उन्दै गथ'फोरा मारबल गेलेयो मारबल गेलेनाय समायाव आं बिसोरनो गावनाय बायदिसिना माबा आयदाफोरखौ आं फोरोङो घिला गेलेनायखौबो आं फोरोङो बाथा खान्नायखौबो आं फोरोङो दा गासै बिथिङावनो जिहेथु जे आं गासैबो आखा फाखामोन आं गेलेनायनि सोलायनायनि सायाव गोबां आरो बुंनो सानासै बेखायनो आं बेखिनिखौनो बुंनाय बुंनानै थाबाय